पाँच लाख पाँच लाख आठ हजार बारह आठ अस्सी हजार नौ सौ पंद्रह नौ हजार छः सौ छब्बीस एक लाख दस हजार सत्रह हजार नौ सौ इण्ठीयाँ